मां पंहिंजी बाइक खे पहिरो त टाइम टू टाइम सर्विस कराईंदो आहियां हुन में हुन जी जेकी बि खुराक जीअं तेल ॿियो जीअं उन खे हलाइण जे लाइ पेट्रोल ऐं जेकी बि ॿी ज़रूरत वारी शयूं आहिनि उहे बाइक खे मां ॾींदो आहियां जेसि ताईं बाइक मुंहिंजी सही कंडीशन में हमेशह रहे हुन खां पोइ मां राइड ते जॾहिं बि वञा लंबे रस्ते ते त हुन में सभिनि खां पहिरियों मां चैक कंदो आहियां मुंहिंजी बाइक सही सलामत आहे हुते वञण जे लाइ हुन खां पोइ बाइक पंहिंजी लिमिट जी स्पीड जेकी हूंदी आहे रोड लिमिट जी स्पीड हुन में हलाईंदो आहियां हुन खां पोइ मां रास्ते में आसे पासे ध्यानु रखंदो आहियां साम्हूं ध्यानु रखंदो आहियां जंहिं ते मूंखे कोई दिक़त न अचे ब्रेक मारण में या एक्सलरेट करण में हुन खां पोइ बाइक जी पोजीशन जेकी तव्हां हूंदी आहे पकिड़े करे अगरि तव्हां सुठी तरह वेहंदा उन खे ऐं पंहिंजी लिमिट जेकी रोड जी हूंदी आहे हुन स्पीड में हलाईंदा त तव्हांखे कॾहिं बि लंबे रस्ते ते थकान महसूस मुंहिंजे हिसाब सां त न थींदी